नृतु असां सभिनी खे एकत्रित कंदो आहे असां सभिनी खे गॾु कंदो आहे जीअं गुजरात जो फ़ेमस नृतु आहे गरबो सभु हिते गरबा कंदा आहिनि हिते इहो न ॾिसंदो आहे की सिंधी माण्हू आहिनि या पंजाबी गरबो थींदो आहे त सभु धर्म जा माण्हू हली ईंदा आहिनि गोलो ठाहे करे नचंदा आहिनि विच में माता जी मुर्ती रखंदा आहिनि ऐं ॾियो बारींदा आहिनि पहले आरिती कंदा आहिनि पोइ सभु गॾु मिली करे इलाही मस्तु बढ़िया गरबो कंदा आहिनि भले गुजराती माण्हू हुजे या सिंधी सभु मिली करे मस्तु गरबो कंदा आहिनि त हिन ई करे नृतु असां सभिनी खे हिकु करे रखंदो आहे इअं कोई भेदभाव न थींदो आहे की हिनजो धर्म जो आहे हिनजे धर्म जो आहे सिंधी माण्हू बि इलाही सुठो गरबा कंदा आहिनि हिन में